हँ के छियै

हँ हँ अरे हम तऽ हर हमेशा बिमारे रहै छियै एकरा लिए कोनो उपाय इहाँ पर बैठ

हँ आओर कोनो उपाय आओर कोइ उपाय बुलै छियै टहलै छियै हँ तऽ बुलै टहलै तऽ छबे करलियै

तऽ बुलै तऽ छियै गरम पानि तऽ पीयै छियै सुबह सबेरे बुलै छियै आँय

अच्छा ठीक छै बुलै तऽ छियै दबाइ भी देखियौ हँ बोलू ओ गर्मी तऽ सहिएमे बहुत छै आइ फेर ई सब तऽ चलै नहि कमे खाइत छियै तेल मसल्ला नहिए खाइत छियै हँ अच्छा लेकिन चलै छै लेकिन तब पर भी तऽ दिक्कत छै ने ओ ओ अपनासँ खाना बनेबै तब ने खाना बनबै बाली तेल मसल्ला दै छै तऽ ओकरा की करबै ओहए ने दिक्कत करै छै कनिटा

श्रीमान जी अहाँ खनो बनबै बला ने तेल मसाला जादा दऽ देइ छै कतनो परहेज करबै ओ देबे करतै तेल मसल्ला तऽ ओकरा की करबै आँइ इधर सुनो हँ ओ बात तऽ छै लेकिन ई बात तऽ अहोँ सबके ने ध्यान रखना चाही से हँ की करबै नहि करबै तेल मसाला कम देबै आँइ ई सब बात तऽ सब होना चाही ने आँय कोइ भी चीजकेँ परहेज करबै तभिए इलाज छै हम अहाँ हम नहि परहेज करबै तऽ की हँ नहि परहेज करबै तऽ कोइ इलाज नहि छै नहि से बात तऽ सही छै लेकिन डाक्टरो सबके सही सलाह देना चाही हँ सलाह तऽ सही देना चाही